हलो जी सर बोलिए हम झारखंड से जी हम बिहार आए हैं घूमने के लिए हमें आप बिहार घुमा सकते हैं सर जी जी जी जी बाप रे बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि मंदिर जाएँगे महादेव का दर्शन करेंगे जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी ओ बहुत सुंदर से जी जी मंदिर जी बहुत सुंदर लग रहा है दृश्य जी जी बहुत सुंदर जी जी जी जी जी मंदिर तो बहुत है मूर्ति भी बहुत है इसमें जी सभी देवताओं को मेरा प्रणाम जी बहुत सुंदर लगा जी जी जी अओ सारा व्यवस्था है जी सारा व्यवस्था है ओ जी जी जी जी बहुत सुंदर जगह ले गए जी जहाँ महात्मा बुद्ध जहाँ महात्मा बुद्ध रहते थे जी जी जी जी ओ मलेमास राजगीर राजगीर जाते हैं ना जी वही बोधगया में राजगीर है औ जी अच्छा हाँ जी जी भागलपुर में जी अच्छा ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जी आप हमको बिहार घुमाए जी जी ओके बाय